हांव आयज रांदतालें रांदपाक हांव आदन दवरलेलें शीत हांयेन काडलें थंय नळा कडेन गेलें धुयता आसतना सगळें धुवून दवरलें आतां उदक शिस शिजताले तशेंच वयल्यान फेस सो येवपाक लागलो कसलो फेस येता काय आतां हांव ओदोवच्यान आसलें तेन्ना उदक बरें आसलें आनी आतां इतलें हें जावन फेस सो येवपा लागलो आनी मदींच तें काळें काळें शें किदें येता शी पाड पडो भावाक आप पयता आनी विचारता मात सांग यो रे हें पळय उदक कशें येयलां काय तें तुका तशेंच येता न्ही पयला न्हू वास घेवन पयला कसलोच वास येवपा लागलो उदका शी तेंका वो काकी मातशें हांग यो तुमगेरूय तशेंच येता आं म्हणजे आमगेरूच न्हू ते सगळ्यांगेर तशेंच दिसताले आतां किदें करया आमी एक काम करता हांव वॉटर डिपार्टमेंट आतांच फोन करून विचारता किदें जाता काय म्हणोन कसलें कितें करता तें एक्शन कित्याक घेयना लोकांचें थंय सगळें उदक थंय पाड पडटा लोक उदक पिता कितें जावन आमकां किदें जालें बीन जाल्यार ताप बीन येयलें जाल्यार कोण पयतलो आमकां दोतोराकय कोण व्हरतलो तेत करपा पडलें आतां फोन मारता तेका हांव आतांच हॅलो वॉटर डिपार्टमेंट उलयता तुमी अशें किदें म्हणोन मनीस रे तुमी आ उदकाक मातशें तुमी चॅक करना आतां आमी उदक पिता सद्दां आमी वापरतात तें उदक पिवपाक जाय आमकां सद्दां उदक जाय पडटा उदक नासतना आमचें जिवाच्यान जाता आनी आतां आमी रांदपाक गेले हें दवरलेलें शीत बीन सगळें घालून रेडी फक्त तें शिस्तां आसतना कलो दुवर येवपाक लागलो उदकाक फेस सो येवपा लागलो वासूय घेतला कितें बुळबुळीत शें उदक आसलें तें तुमी किदें करता पायप तुमची समज किदें जालें जाल्यार तुमी सारकी करून घेवची सारकी करात न्ही तुमी आमकां हांगा प्रोब्लम जाता थंय आमगेरूच न्ही आनी दुसऱ्या घरांचे सुद्दां सेम प्रोब्लम जाता मातशें तरी तुमी एक्शन घेवची किदें करात न्ही सो नाजाल्यार सपोज किदें जालें जाल्यार आमी कोणा कोणाचेर आमी हें करपाचें जाता तितले बेगीन तुमी मातशें लीगल एक्शन घेना जाल्यार हांव कोर्टान वचोन तुमची कंप्लेन करतालें